जोङो आसामाव रांख' एबा बेंकफोरनिफ्राय गोबां ग्रुपनि नामाव जोङो अनसुंथाइखौ मोननो हायो बेबायदिनो जोङो सेल्प हेल्प आइजो जौगाथाय ग्रुपफोरनि नामाव जोङो गोबां रां अनसुंथाइफोर लायो जोङो लनफोर लानानै बेंकनिफ्राय लनफोर लानानै जोङो गोबां खामानि मावनानै हाय जोङो आइजो जौगाथायनि खामानिखौ मावनो हायो बेबायदिनो जोंनि फिउसारनि थाखाय गोबां एल आइ सि खुलिनानै बियाव फैसा सोनानै जोङो बेनिफ्राय इन्सुरेन्सफोर खालामनानै जोङो बेबायदिनो उननि समाव रांफोरखौ मोनफिननो हायो बेबायदिनो जोङो गावनि रांजों जोङो माखासे इनकाम सर्स बारायनानै लानो हायो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव बेंकफोरा जोंनो गोबां सहाय होयो नोङो माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नोंनो गोबां रांनि गोनांथि जादों अब्ला जोङो बेंकआव माखासे दकुमेन्टेसनफोर खौ जोङो होनानै जोङो माखासे इसुसफोरखौ सल्फ खालामब्लानो जोङो लनफोरखौ बेंकनिफ्राय मोननो हायो बेबायदिनो जोङो बेंकनिफ्राय लनखौ लानानै जोङो आरामै जोंनि नांगौफोराव बाहायनानै जोंनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो बेबायदिनो जोङो बेंकफोरनिफ्राय जोङो साप्पर्त खौ मोननो हायो बेबायदिनो एलआइसि फोरावबो जोङो थाखाफोरखौ जमा खालामनानै उननि समाव जोंनि गथ' गथाय फिउसार जेनेरेसन नि थाखाय गोबां मुलाम्फा खालामनानै होलांनो हायो इन्सुरेन्स आबो बेबायदिनो जोङो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट एबा माबा मोनसे जायोब्ला जोङो बेफोर इन्सुरेन्सफोरनि दारैनो जोङो सरकार एबा बेंकनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोननो हायो